हमारे यहाँ संगीत का प्रोग्राम था जिसमें हम तीन चार लोग थे बैठकर साथ में डांस कर रहे थे जिसमें ढोल मंजीरा और हर्मोनिया सबका प्रयोग करके कर रहे थे उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको गाना गना बिल्कुल भी नहीं आता था तो हम लोग उनको बताए भी कि ऐसे करें वो लोग भी में हम लोग के साथ गाना गाने लगी थी और हम लोग ने दो तीन बार प्रयास किया और उनको बताया तो वो भी ठीक से गाना गाने लगीं थीं और हमारे इस्कूल में भी प्रोग्राम होता था तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी उसमें भी मैं भाग लेती थी वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे से गाना गाती थी वहाँ के जो टीचर लोग थीं मैम लोग थीं वो मेरी बहुत तारीफ़ करती थी कि आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं और वहाँ पर जो लोग थे जिनको गाना गाना नहीं आता था तो उनकी भी मैं सहयोग करती थी उनको भी बताती थी कि कैसे गाना है कैसे नहीं गाना है ये सब मैं बताती थी उन लोग की मैं तैयारी भी करवाती थी और मुझे गाना गाना बहुत पसंद है बचपन से ही इसलिए मैं हर इस्कूल के हर फ़ँक्सन में मैं भाग लेती थी वहाँ पे गाती थी और सबको बताती भी थी हमारे मैं अपने नानी के यहाँ गई थी वहाँ पर संगीत का फ़ँक्सन था तब वहाँ पर हम लोग अपनी नानी के यहाँ तीन चार लोग थे मेरी तीन चार बहने थीं शिष्टर लोग थीं तो उन लोग के साथ में भी हम लोगों ने गाना गाया ढोल मंजीरे के साथ में हर्मोनिया के साथ में और वहाँ पर दो तीन लोग कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको बिल्कुल भी गाना गाना नहीं आता था तब हमने उनको भी बताया कि ऐसे ऐसे गाना है ऐसे ढोल बजाना है उसके साथ में ऐसे तालमेल करके गाना है तो वो लोग भी गाने लगीं और मुझे भी बोला कि बहुत अच्छा गाना गाती हो और हमें बताते रहना और एक बार मैं अपने बुआ के इधर गई थी वहाँ पे संगीत का फ़ँक्सन था उनके यहाँ पर भी दो तीन लड़कियाँ थी जिनको नहीं आता था और वहाँ पर जब मैं गाना गाई तो वो मेरी बुआ लोग बोल रहीं थी कि तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो तो कुछ लोग थीं जिन्होंने कहा कि हमें भी बता दो कैसे गाएँ तो उन लोग को भी मैंने बताया वो लोग भी मेरे साथ में बहुत अच्छे से गाना गा रहीं थीं हमारे यहाँ हमारे यहाँ नवरात्री का त्यौहार पड़ता है जिसमें नौ दिन हम लोग माता रानी का भजन करते हैं माता रानी के भजन में भी हम लोग साथ साथ सब लोग गाते हैं वहाँ यहाँ पर भी दो तीन लोग को नहीं आ रहा था तो हमने बताया और सब लोगों ने नौ दिन अच्छे से गाना गाया हम लोगों ने बहुत अच्छे से आनंद लिया सब लोगों को मैंने अच्छे से बताया सबको समझ में भी आया सब लोग मेरे साथ में बहुत अच्छे से गाना गा रही थी और माता रानी का हम लोग अच्छे से भजन किएँ और हमारे यहाँ दीपावली होता है दीपावली का त्यौहार उस पर हम भी लोग माता रानी का भजन गणेश भगवान का लक्ष्मी मैया का भजन करते हैं तो उसमें भी हम लोग ढोल मंजीरे के साथ में हर्मोनिया के साथ में भजन करते हैं और सबको सिखाते भी हैं कि ऐसे करना है सब लोग साथ में बहुत आनंद से किएँ सबका सही इस प्रकार हम सब लोगों का सहयोग किएँ